हे दिसांनी कांय भुरगे शारांनीं ओर गांवांनी खूब खूब तरांचे नवे खेळ खेळटात आतां नवे खेळ म्हणटात ते म्हाजे बाबतींत तरी क्रिकेट बीन तशे ते भुरगे खेळटात तितून भितर सगळे मेळोन तेंकां इकरा जाण बीन क्रिकेट खेळपाक जाय पडटात कांय जाण बॉलींग करपाक कांय जाण बॅटींग करपाक कांय जाण फाटल्यान रावन फाटल्यान रावन बॉलाची कॅच धरपा ओर तुमकां कितें जाय तेश करपा इकरा जाण जाय पडटा आमचे वाठारांतले कांय जाण भुरगे आतां जशें की तेंचो दनपारचो वेळ जालो म्हणटकूर ते आमचे खेळाच्या मैदानांत वतात आनी ते दीस भर ते क्रिकेटूच खेळटात ते आतां जेन्ना जो मेरेन काळोख जायना तो मेरेन ते आपले खेळ खेळत आसतात सो तेंकां कितलोय टायम जावं तेंकां तें कांयच लागना कोणीय मदीं येवं ते तेंकां सांगतात तुमी सायडीन रावा आमी आमचो खेळ खेळटात अशे खूब तरांचे खेळ आसात जशे की आतां आतां म्हणा तुमी मोबायल तर आयल्याच आतां तर मोबायलाच्या काळांत थोडीं भुरगीं आपल्या घरा कडेन बसून मोबायलाचेर गॅम्स खेळटात की ते तितून आमचो जें व्यायाम आसता मोबायलाचेर म्हणचे आमचो जो व्यायाम आसता तो मोबायलाचेर खेळोन जायना तो आमी भायरूच समज भायर भायल्या आंगणांनी कोणाच्या ओर तुमकां समज थंय लागीं खंय खेळपाचे मैदान आसात थंय खेळत जाल्यारूच आमचो व्यायाम जाता न्हू सो तशीं थोडीं भुरगीं मोबायलाचेर खेळटा तेंकां अशें म्हाजे बाबतींत तरी तेंकां सांगपाचें की मोबायलाचेर खेळनाकात तुमी ते परस खंयीय भायर वचून दुसरे दुसरे खेळ खेळात मोबायलाचेर बोसोन ते एक एक जाग्यार बोसोन ते खेळ खेळटात नाका मागीर जशें की ते पबजी फ्री फायर तसल्यो तसले खेळटात चडशे चडशे चले तर आपल्याक जाय तेच खेळ खेळटात ते दोन वरां तीन वरां ते आपल्याक जाय तशे खेळत आसतात खेळ म्हणन आमचे अशे भुरगे कांय जाण खेळटात पूण थोडे भुरगे मोबायलाचेरूय खेळटात तशे फुटबॉलूय आसा आमचे वाड्यावयले भुरगे फुटबॉलूय खेळटा तितुनूय मस्त जाता व्यायाम म्हणटा की ते तितून अशें एकामेकाचेर अशें कितें समज तर कोणीय जिखलो कोणीय हारलो ते तेंका कांयच म्हणात तुमी अशें केन्ना खेळटात आनी रोखडे एक जाता असो जो सगळीं मेळोन जे आनी खेळ खेळटा पय ते एक वेगळेंच वातावरण आसता तेन्ना खेळपाक जी मजा येता ती मोबायलाचेर बोसोन खेळपाक मजा येना सो तेका लागून म्हाका तरी दिसता की ही आतां जे मोबायलाचेर ज्यो गॅमी आयल्या त्यो तरी नाकाश्यो म्हळ्यार अश्यो भायरूच खेळपाचें सगळ्यां बरोबर हांसून खेळोन जी खेळपाक मजा येता पय ती आनी कसलीच खेळपाक मजा येना तशेंच आतां हांवेन म्हणलें की क्रिकेट फुटबॉल तशेंच कांय तरांचे आनीकूय कसले गॅम्स आसतात तीं भुरगीं खेळटात थोडीं भुरगीं आपल्याक जाय तेंच करतात मोबायलाचेर जाल्यार मोबायलाचेरूच तर तेच्या परस म्हाका जाल्यार दिसता की आमी भायर मैदांनारूच खेळिल्लीं बरीं